आं नुनो मोननाय टेक्न'ल'जि फोरनि माखासे खहागोनांफोरा जाबाय जोंनि खाथियावनो धालिगावआव मोनसे गिदिर कारखाना दं बे कारखानाया बे कारखानायाव गोबां थाव आरो बायदि बायदि मुवा बेसाद बानायो एबा दिहुननाय जायो जायनि थाखाय खाथि खालानि बे सुबुंफोरा जे थानो जानो आरो गोबां बारहावायाव बायदि बायदि जेंनाफोरजों भुगिनांनानै दङ जायनि थाखाय बेनिफ्राय गनाय जे उखुन्दै गाज्रि मुवा बेसादफोरा खामो सावो बे सावनाय उखुन्दैफोरा जोंनि जायगायाव गोबां खहा लाबोयो बेफोरबायदि कारखानाया जोंनियाव थानो नाङामोन बेफोरबायदि खालामनाया गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थानांगौमोन जायनि थाखाय जोङो गोबां बेमार आजारजों भुगिनांजानानै दङ बेफोरबायदि कारखानाया